हेलो अपने कामत रेस्टुरेंट पटनासँ बोलै छियै हमनीके द्वारा हम एक ऑनलाइन डिलेवरीके माङ्ग कयले रहियै जकर पैकेजिंगके कारण कारण अहाँके डिलेवरी हमरा यहाँ क्षतिग्रस्त पहुँचलै जकर जे कारणसँ ओहिमेके पनीर जे रहै पूरा तरहसँ बर्बाद हो गेल छै अपनेसँ अनुरोध इतने छै हमरा कि या तऽ अपने अपने एकर दुबारा पैकेजिंग करबा करके हमरा सामानके सामान हमरा पास डिलेवरी कऽ देल जाउ या या अगर होइवला छै तऽ नहि तऽ अपने ई चीजकेँ हमरा वापसी कऽ देल जाउ चुँकि ई चीज हमरा अभी अभी बहुत जरूरी छै पनीरके जकरा कारणसँ हम जकरा कारणसँ हमरा आगेके देखै आगेके व्यवस्था देखयके पड़तै या तऽ अपने अपने अगर देबयमे सक्षम छी तऽ दऽ देल जाउ नहि तऽ एकर हमर पाइ वापस कऽ देल जाउ जकरासँ हम दोसरा जगहसँ एकर ऑनलाइन डिलेवरी मङ्गबा सकै छी हमरा एकर अभी बहुत आवश्यकता छै जकरा लेल अपनेकेँ विशेष धन्यवाद